ओइ नोंसानाव मा माबा हेम'ल'था ना नोङो माबा नोंसानाव माथो आलु फान्थाव न'आवनो मावनाय मैगं दंनो माथो नोंसानाव आङो नै जोंनि गामिनि सखआवनो फाननो होननानै लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेसे बेसे दामावथो हरो नोंलाय मा मा मैगं दङ

माला लांनो दा दामफोराब्ला बेसेबाङाव हरगोन होनब्ला आंनो माबा खालामना दोननाय होमब्ला आङो एसे बुरजायैनो लांगोन जेनेबा नोङो एसे बुरजायैनो खाना दोननाय आं थांबाय दङो गाबोनफोर सखआव फाननो लायगोन आङो गाबोननि ओं दा बेनि अनगायै दा बेलासियाव मोना मोना थांगोन आङो नोङो जगारखो खालामनानै दोनजोबनाय मैगंखौ मोजाङै रेडिनो अ गासिखोबो

आरो नांगौ दुन्दियाबो जोंनि गामियाव लकेल माल जायो नालाय बिखायनो नांगौ एसे दुन्दियाखोबो फाल्लासेसो फुनानै दोननाय फाल्लासेआव बेसेबां लाफाखोबो जायखि जाया पन्सास मुथासो खालामनानै दोन लाइ लाफा फान्थावखौबो महननै महननै खानानै दोन महननै

दे होमब्ला आं दिनै थांनाय जानाय नंला आं गाबोननो लाय गाबोनसो लायसिगोन दे

अ दे होमब्ला लाखिथ'दो आं गाबोन थांगोन दे